मुंहिंजी पसंदीदा फ़िल्म अवतार आहे अवतार इन करे वणंदी आहे छाकाणि त उन में मुंहिंजो पसंदीदा एक्टर राजेश खन्ना आहे इन पिक्चर में ॾाढो सुठो सम्झायो वियो आहे त माता पिता जी इज़त कीअं करे सघ करे सघिजे थी हिन पिक्चर में राजेश खन्ना जा पुट उनखे पहिरीं पसंदि न कंदा हुआ जीअं राजेश खन्ना पिक्चर में ॾेखारियो वियो आहे पहिरीं मज़दूरी करे थो पोइ वॾी फ़ैक्टरीअ जो मालिक थिए थो इन करे हुनजा पुट उनजे पैसनि जे करे उनखे पवां पवां कनि था इन करे हुअ पिक्चर हर हिकु खे ॾिसणु घुरिजे ऐं तमामु ॾाढी सुठी पिक्चर आहे